हांवें कोंकणीन सांज सावळी हो एक कथा झेलो वाचला तशेंच घमघमीत हातो हो एक निबंध संग्रह वाचला तशेंच हांवें कांय कविता झेलेय वाचल्यात आमच्या गोंयचे लेखकांचे आनी म्हाका ते आवडतात आनी हांव सद्या तरी कादंबरी वाचतां काळीगंगा म्हणून आनी हांवें ती सोंपयल्या वाचून जस्ट सोंपयल्या हांवें आनी हय म्हाका कोंकणी भाशेंतली जी इतलीं पुस्तकां आसा ती वाचपाक आवडटा चड करून कादंबरी तितून गोंयचो सैम गोंयचे लोक तांची संस्कृती गोंयचें दायज कसली कविता हांचे विशीं हें पात्रां घेवन जीं कविता आसता नाटक जें आसता हांवें हालीं टेंशन फ्री म्हणून एक नाटक वाचलेलें तें एक नाटक मागीर तियात्र हांवें वाचूंक ना बट वाचपाची म्हाजी खूब इच्छा आसा आनी हांव वाचतलें आनी हांवें हाचे भायर आनिकूय नॉवल्स वाचल्यान दुसरे भाशेंतली म्हाका आवडता वाचपाक आनी हे अशेंच कंटिन्यू उरतलें म्हाजे कडल्यान